हा असां सिंधियुनि में कढ़ी चांवर ठाहिण जी रीति हूंदी आहे कढ़ी चांवर ठाहिण जी रीति असांजी पीढ़ियूं खां हलंदी आहे हीअ कढ़ी चांवर असां मंझंदि जे वक़्ति खाईंदा आहियूं कढ़ी चांवर लाइ कढ़ी खे ठाहिण लाइ पहिरियां तेल विझिबो आहे तेल विझी करे पोइ हुरॿो ऐं जीरो पाइबो आहे गरम करण खां पोइ थोरो थोरो भकालो पाइबो आहे उहा भकाले पाइण खां पोइ थोरो बेसण जो अटो पाइबो आहे बेसण जे अटे के भुॻी करे पोइ थोरो सावा मिर्च हेडु जरी लूणु पाणी ऐं इमली जो पाणी पाइबो आहे पाणी पाए करे उनखे टहिका ॾियारबा आहिनि ॿ टे टहिकन खां पोइ थोरे टमाटे जा कटका पाइबा आहिनि ऐं थोरा धाणा भाॼी पाइबा आहिनि ईअं पाए करे वरी पंहिंजा ॿ टे टहिका ॾिबा आहिनि टहिका ॾियण खां पोइ हीअ लाइ छॾिबो आहे ऐं